सभिनी खां पहिरियों त असां हिकु वन प्लस इलेविन ऐं हिकु एपिल आई फ़ोन फ़िफ़्टीन प्रो ॿ फ़ोनियुनि जे विच में बटिजी विया आहियूं असां उन्हनि की मालूमात करण लाइ ॿिन्हीनि खे वेब साइट ते रिसर्च कई उन्हनि खां पोइ असां फ़ैसलो कंदासीं त वन प्लस इलेविन में हीअ ई फ़ाइदा आहिनि की मोबाइल में स्क्रीन वॾी आहे बैटरी बैक अप वधीक आहे आवाज़ु ॾाढी सुठी आहे कैमरे जा फ़ोटूं ॾाढा सुठा ईंदा आहिनि ऐं एंड्रॉइड जो लेटेस्ट वर्जन आहे ऐं ईअं ई अगरि असां आई फ़ोन फ़िफ़्टीन प्रो खे ॾिसूं त उनजी स्क्रीन नंढी आहे बैक अप ॾाढो घटि आहे वन प्लस खां ॾाढो महांगो आहे वज़न में भारी आहे आवाज़ु बि घटि अथसि त हाणे वरी असां उन्हनि जूं मॉडल ऐं फ़ीचरनि जे परफ़ॉर्मेंस जो मुक़ाबलो कयोसीं त असां इहो तलाश कयोसीं की असां दिलिचस्पी वठूं था वन प्लस इलेविन में छो छो त वन प्लस करण खां वठण खां पोइ इनमें पैसे जी वकत खे वधाए वियो आहे हिन में मनी ऑफ़ वैल्यू खे ॾेखारियो वियो आहे फ़ीचर्स ॾाढा आहिनि पैसनि जी तुलना में पैसा घटि आहिनि ऐं फ़ीचर्स वधीक आहिनि इन करे असां इहो फ़ैसलो कयोसीं त असां वन प्लस इलेविन ई वठंदासीं